हलो ओला मां ओला बुक कयी आहे ऐं मूंखे मुंहिंजी साहेड़ियुनि जे घर वञणो आहे मूंसां गॾु मुंहिंजी ॿ ॿियूं बि साहेड़ियूं आहिनि ऐं मूं वटि हींअर खीसे में पैसा कोन आहिनि त मूंखे तव्हां ॿुधाईंदा कि तव्हां वटि ऑनलाइन पेमेंट करण जी कहिड़ी सुविधा आहे त मां तव्हां खे गुगल पे पेटीएम फोन पे करे सघां ई मुंहिंजो वाट्सएप नम्बर आहे तव्हां बि मूंखे हिनते तव्हां जो नम्बर या क्यू आर कोड मोकिलियो